औ हेलौ थांगौमोनलै थांनायाथ' ओमफ्राय हनै लामाफ्रावसो बोरै बोरै बोरै जायो लामाफ्राव सेखिंफ्रानो अबारद्राय औ लामायाव द्राइभिङा बेनोथ'लै जारलाया गारि बे फुरा दिथेल्स लेखा थाजोबाबा जारलारा बेबो औ आंथ' थांगौमोन थांजागौमोन थांनाया औ गैयाबा लाखियोरा औ हेलमेद गैयाबानो लाखि खायो औ औ सानैबो ने बाबरे औ जुथाबो गानलांनांसिगौ आरोखि

औ हेलमेद गैयाबा जारला जायोलै ओमफ्राय लेखा गैयाबाबो हेलमेद आंनावबो गैयालै हेलमेदा बायनांगौसो

औ दस्रा दस्रा लामाजों

इदिनो माबाफ्राव ओंखारसै ब्रा नयथा दसथा बिदिफ्राव

लामायाबो बेखायनोथ' औ ओंखायनो थाब ओंखार खानांगोन बानै गोबाव जालांगोनना लामा गाज्रि खरा स्फिद खारजानाय नङा गारिफ्रा औ बेखायनो इसे थाब औ औ थावा ने है अरजाया जायो औ र' खोनथागो खोनथागोन औ औ

औ औ खोनथागोन र'

औ थांगोनदां सुरस खोनथाबा खोनथाबा खोनथाबा थांगोन होनदोंमोनदां सुरस औ खाजलगाव थांनाव सिगौ औ थांजागोन इयो औ दे दे औ दे गाबोन खालामफिनबानो जाबाय आंनाव औ दे दे